हैलो नमस्ते जी आं जी में चूनी लाल बोल्ला ना आं जी कमरे लग्गे अपने होटलै च तुस किन्ने बंदे आवा दे जी पंज छे बंदे पर औने कुत्थां फॉरेन दा कमरे आं थ्होई जाङन इत्थें आं कल्ल देई ओड़गे वीआईपी कमरे तां अटैच बाथरूम बी दिक्खा नी ओह् तुसें बी खानै आस्तै दिक्खो आं जियां सारें आस्तै बने दा नी ते हून एह् साढ़े इत्थें रुट्टी बनांदे निं हैन साढ़े होटलै च जेह्के फॉरेन दे शेफ न ते उंदे ऑर्डर उप्पर मंगाने पौंदे न ते ओह् फॉरेन दे जह्ड़े शेफ न ओह् ऑर्डर उप्पर बी मंगाई लैंदे अस रुट्टी बनाई लैगे कॉमन किचन ऐ ना कमरे दा रेट कमरे दा रेट तुसें ई लग्गी जाना कोई दस्स ज्हार कमरा लग्गी जाना इक्क

ओह् खाल्ली ब्रेकफॉस्ट लब्भना तुसेंगी बाकी ओह् जेह्ड़ा ओह् तुसेंगी एक्स्ट्रा लब्भना आं एह् ठीक ऐ भी एह् ठीक ऐ भी